हमर गाममे दुरगा मन्दिर यऽ ओहिमे किरतन होइए रविके ओ ओ महादेवके मन्दिर यऽ ओहिमे होइ यऽ किरतन ढोल यऽ झालि यऽ करताल यऽ किरतनिआँ मण्डली बढ़िआँ यऽ बढ़िआँ भक्ति सब गाबैए बढ़िआँ भगवती गीत गाबैए भजन गाबैए बजरङ्गबलीके थान यऽ बढ़िआँ मण्डली दुइ तीन बैचके यऽ जखन जकरा मोन होइए से अपन किरतन करैए बढ़िआँ बढ़िआँ गीत गाबैए ढोल झालि करताल सबचीज बाजैए दस आदमीके मण्डली रहैए सभ किरतन करैए बढ़िआँ भक्ति गाबैए